हा पुराणनि गाननि में अध्यात्मिक ज्ञान हूंदो हुओ संसारिक ज्ञान हूंदो हुओ ऐं प्रेम भावना हूंदी हुई हिकु ॿिए जी भावना ॾेखारींदा आहे गाननि में ई भावना जो अहसासु कराईंदा पाण खे ऐं प्रेम हूंदो हुओ अॼो के गाननि में कोई बि मतलबु आहिनि कुझु समुझ में ई न अचे अहिड़ी रीते आहे बाक़ी अॻ में गाननि में एतिरी माना माण्हुनि खे करुणा अची वेंदी करुणा बि हूंदी हुई जो माण्हू रोई पिए गाना ॿुधी करे बि ऐं प्रेम बि हूंदो हुयो एतिरो जो रोई पिए बाक़ी त हाणे अॼो कंहिं गाननि में कंहिं ॻाल्हि जो समुझ में पिए कानि थी भई छा ॻाइनि था छा वॼाइनि था ख़ाली गोड़ ई गोड़ थो लॻे ऐं पहिरे गाननि में वेई करे ॿुधूं त मनु शांति ई थी वेंदो आहे कहिड़ी महिल उदास हुजूं झूना गाना ॿुधूं पुराणा त पाण खे इअं लॻंदो आहे अॼु हा शांति थी आहे वरी उअई असांखे भई मूड ठहीं वेंदो आहे वरी सुठो लॻंदो आहे भई हा पाण खे कंहिं आथथ ॾिनी जीअं गाननि जे करे गाना ॿुधी करे पाण खे इअं लॻंदो आहे जीअं पाण खे पाण खे दिलि चाहे ॾिनी हुजे भई तूं घबराए न अॻिते हल माना अहिड़ी रीते गाननि पुराणनि में आध्यात्मिक ऐं संसारिक ज्ञान ॿई आहे